گوتم بدھ نگر ایک بہت ہی اچھا ضلع ہے وہ سب سے بہت بڑا ضلع ہے وہاں ہر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں بس اور باہر سے گھومنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں کافی بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ باہر سے لوگ بھی آتے ہیں کافی اچھی اچھی جگہوں پہ بس کچھ ایسا بھی ہے جیسے وہاں پہ وہاں پہ اور مطلب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے بہت بہت زیادہ گوتم بدھ نگر میں سب کو مل جاتے ہیں گھر مل جاتے ہیں کوئی اس طرح کے بھی بہانے نہیں کرتا ہے اور جب وہاں پہ بارش کا موسم آتا ہے تو تو پانی بہت ہی بارش پڑتی ہے کچھ گھر نیچے ہیں ان کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے اس ٹائم پہ بھی گوتم بدھ نگر والوں کو بہت ہی دقت ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے وہاں پہ اس ٹائم پہ چھاتا وغیرہ کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہے اور گھروں میں دکتیں زیادہ ہوتی ہے